میں نے اپنے پاس پہلے كے جو ہے سكے جمع كر ركھے ہیں ایک آنہ دو آنہ اٹھنی چونی دو روپیہ یہ سب جو پہلے كے پیسے ہوتے ہیں جو میں اپنے پاس جمع كر ركھی ہوں جو آج كے لیے یہ قیمت ركھتے ہیں کہ مطلب كہ جب میرے پاس امریكہ كا ڈالر اور سعودی عربیہ كویت کا جو پیسہ بہت سے میرے پاس وہ بھی ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ جو مطلب كہ قیمت جو آج ركھتا ہے جب میں اس كو مطلب کسی ایگزیبیشن وغیرہ لگاتی ہوں تو اس میں جب لوگ دیكھتے ہیں اور اس سے مجھے بہت پیسہ حاصل ہوتا ہے مجھے بہت اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس كو ایگزیبیشن میں لگا كر تو ایسے چند متعدد فوائد ہیں